बुकां जर विकती घेवन वाचचीं आसत जाल्यार हांव दोन सुवातो प्रेफर करतां म्हक म्हळ्यार सिंगबाळ बुक स्टोर जो पणजे आसा आनी आनी दुसरो म्हळ्यार नार्वेकर बुक स्टोर जो माशेलान आसा पूण जर पयशे खर्च करनासतना म्हाका बुकां वाचूंक आवडटा जाल्यार ह्या बुक स्टोरांचेर कित्याक वचचें हांव सेंट्रल लायब्ररीचें मेमबर ज्या कारणान म्हजेेकडेन लायब्ररीचें कार्ड आशिल्यान हांव म्हाका जाय तेन्ना बुकां वचून वाचूंक शकतां आनी फक्त जर बुकां दिवपाक वा रिर्टन करपाक म्हणा म्हाका उशीर जाय म्हाका कळाव जायत तेन्नाच पेनाल्टी आसता आनी पेनाल्टी म्हणटकच म्हयनोभर जर बुक दवरलो किंवा स म्हयने एक वर्स जर बुक दवरलो जाल्यारूच पेनाल्टी आसता नाजाल्यार वचपाचें बुक घेवपाचो म्हयनो भर सुशेगाद बसून वाचपाचो आनी ताचे उपरांत तो सुंदर असो बूक रिटन करपाचो तो बूक परतो दिल्या उपरांत दुसरो नवो बूक घेवपाचो तो वाचपाचो आनी सेम कथा परत रिपीट करपाची म्हणटकच आपल्या पयशांचो इबाड करनासतना जर बुकां वाचपाक मेळटात कारण आमी अशेंच म्हणटात न्हय की वाचाल तर वाचाल म्हणटकच जर विद्या आमकां पयशे खर्च करनासतना मेळटा तर खर्च करून कित्याक घेवची